عام طور پر ہمارے یہاں سالانہ میلہ ساون کے مہینے میں لگتا ہے اس مہینے میں ہم لوگ ابھی بھی جاتے ہیں اور اور گھومتے ہیں مزے کرتے ہیں جھولے جھولتے ہیں بچپن میں شروعات کے دنوں میں جایا کرتے تھے اپنے ابو کے ساتھ اور وہاں پر کھلونے وغیرہ خریدتے تھے گڑیا خریدتے تھے اور میں اسے اپنے گھر پر لاکر کے کھیلتی تھی کبھی کبھار جھولے وغیرہ بھی جھولتی تھی میلے میں اور پھر کچھ اور بھی خریداری کرتی تھی اور کچھ کھاتی پیتی تھی وہاں پر اور مجھے بہت مزہ آتا تھا میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ وہاں پر جا کر کے خوب مزہ لیتی تھی